ہیلو جی جی میں کک بات کر رہی ہوں آپ کو کچھ کھانا چاہیے اچھا کتنے لوگوں کا اچھا پانچ لوگوں کا ہے ٹھیک ہے کیا کیا چہایے آپ کو جی جی بالکل بالکل فریش ملے گا آپ کو یہاں پہ تازہ اور ٹیسٹی بھی بہت ہوگا اگر آپ کو پسند نہیں آئے گا تو ہم واپسی بھی کر لیں گے آپ کے پیسے کٹ بھی گئے تو جی ہمارے ہمارے پاس ہے مٹن دال قورمہ اور اچھا ٹھیک ہے یہ بھی مل جائے گا آپ کو اور کیا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے یہ بھی مل جائے گا آپ کو اس کے ساتھ کچھ روٹی اچھا تو آپ لینے آئیں گی یا پھر ہوم ڈلیوری کروائیں گی آپ بالکل گرم اور بالکل تازہ کھانا ملے گا آپ کو اچھا تو آپ کو مٹن قورمہ چاہیے تھا ڈھائی سو پر پلیٹ ہے اچھا تو آپ ڈیڑھ سو والی لے لیجیے تو پھر جی ہے ایویلیبل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے اس کے آپ کے ککڑی کباب کے مل جائینگے آپ کو ڈھائی سو روپئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ دو سو روپیے کا آجائے گا آپ کا ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ روٹی وغیرہ لے لیں آپ ٹھیک ہے دس نان ہو جائیں گے آپ کے اچھا ٹھیک ہے ہوم ڈیلیوری کا الگ سے لگتا ہے ٹھیک ہے سب ایڈ کر دوں گی اور آپ کے پاس کھانا مل جائے گا آپ کو ٹائم سے ٹھیک ٹھیک ہے اوکے تھینک یو